हैलो हां जी हां जी हां अच्छा ओह् जेह्की नाह्ड़ी ओह् लब्भना बंद होई गेदा हा स्क्रीन ओह् ठीक होई गेदी हां भैया ओह् बी करूड़ेआ निं तुसें ठीक खरी किन्ने पैसे होए एह् बड़े पैसे न यरो

जेह्का ओह् पांदे जेह्का उप्पर जेह्का स्क्रीना उप्पर पांदे ओह् पाएआ तुसें हां वो भैया यरो बड़े पैहे दस्से न तुसें इन्ने हारा ने नमां फोन लेई लै

हां चलो ठीक ऐ फिर हां खरी ते कैह्लूं आमां लेने

गल्ल करी लैओ तुस मन्नी जाग ते ठीक ऐ नेईं मन्नग ते फ्ही अ'ऊं भेजगी कुसै फोन करियै सनाउड़गी तुसें उसी देऊड़ेओ फोन हा खरी ठीक ऐ भैया तेरां सौ गै भेजना फ्ही में ठीक ऐ ठीक